बिल्कुल बताएँगे आप समस्तीपुर एरिया ज़िले में अधिकतर मकई की खेती होती है आलू की खेती होती है और दाल हाँ तो गोभी में यह आपको कौन सा गोभी करना है पत्ता गोभी करना है गाँठ गोभी करना है बंध गोभी करना है कैसा गोभी क करना है सो बताइएगा तब ना हाँ तो फूल गोभी के खेती के बारे में जो है आप उसको क्या कीजिए कि पहले खेत को खाद खरी दे कर खाद खरी दे करके जुताई कर दीजिए है ना और जुताई करके और पौधा ले आ करके आप उससे बीट बना पौधा ले करके उसको रोपिए है ना फल से फ माने पौधे से पौधे के दूरी यानी एक डेढ़ फिट होना चाहिए और पौधे के दूरी जो है ना से एक से डेढ़ डेढ़ एक से डेढ़ फिट होना चाहिए और पाती से पाती की दूरी जो है लगभग जो है से अट्ठारह इंच होना चहिए यानी डेढ़ फिट है ना डेढ़ फीट में पाती से पाती के दूरी होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी यानी नौ से दस इंची होना चाहिए अच्छा रहेगा हाँ वह हाँ वही है तो फूल गोभी हाँ तो पहले पहले क्या करना है कि पौधे को रोप दीजिए आ रोप करके उसमें थोड़ा थोड़ा तीन टाइम पानी दीजिए माने तीन दिन पानी दीजिए है ना तीन टाइम दीजिएगा ना जैसे सुबह में दे दिया चाहे शाम में दे दिया फिर कब सुबह को करके दे दिया तीन टाइम पानी दे देंगे तो जड़ पकड़ लेगा और जड़ पकड़ने के बाद अच्छा ठीक है तो जब पौधा पकर लेगा ना तो उसके बाद क्या कीजिएगा उसका पपड़ी तोरवा दीजिएगा पपड़ी माने खुर्पी हाँहाँ नहीं पेड़ पेड़ पर है तो उसको कमयनी नहीं कहिए उसको पपड़ी कहिए तोरने के लिए पपड़ी जाएगा ना तो उसके बाद जो है सो एक दवा जो है आती है उसको तब छिड़काव कर दीजिएगा ताकि वह गले नहीं मरे नहीं हाँ तो उसको छिर छिड़काव कर दीजिएगा तो वह जो है से माने आपको ठीक रहेगा लगभग दस बीस माने आठ दिन पर उसको छिड़काव कर दीजिएगा ना तो पौधा गलेगा नहीं सो माने और सुखेगा नहीं और मकई में मकई की भी खेती आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से उन्नत क़िस्म के मकई के बीज लीजिए है नहीं और उसको वही खाद खड़ी जोतने दे दीजिए और दे करके और उसको जो है सो समझ लीजिए कि या यानी बारह इंच बारह हाँ माने एक सो दस इंची नौ से नौ दस इंची की दूरी पर पौधे से पौधे से पौधे के दूरी नौ से दस इंची और पाती से पाती की दूरी जो है सो डेढ़ से दो फीट दे सकते हैं और उसको पहले क्या कीजिए कि मकई को रोप दीजिए और जब आठ दिन हो जाएगा जब जन्म जाए उसमें फिर पानी पटा दीजिए